हैलो

मतलब कदूं दित्ता हा तुसें परसों दित्ता हा ते सनोई गेदा कदूं चाहिदा कदूं चाहिदा कदूं चाहिदा ऐ चलो ठीक ऐ बनी जाह्ग अंजी देई ओड़ेओ दौ सिंपल सूट दा मैहंगा ऐ मैहंगा निं ऐ अज्जकल दे टाईम उप्पर मैहंगा निं ऐ इक्क सौ पंजाह् रपे ओह् बड़ा घट्ट ऐ बड़ा घट्ट ऐ दौ सौ रपेआ दौ सौ रपेआ गै अज्जकल सारे टेलर दा इयै रेट ऐ दौ सौ रपेआ एह्दे कोला केइयें दा बद्ध बी ऐ अं चलो दिक्खने आं